हमारे पसंदीदा आध्यात्मिक गुरु हैं कबीर पंथी गुलाब साहब वो अभी परमात्मा में लीन हो गए हैं वो अब नहीं हैं लेकिन उनके बिना हम अधूरे हैं वो थे तब हमें सही मार्ग दिखाते थे सही दिशा बताते थे कभी भी कोई परेशानी हो जाए तो उन्हें हम से पहले पता चल जाता था कि उनके बच्चे परेशानी में हैं गुरु का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है गुरु के बिना कुछ भी नहीं है गुरु चाहे तो कहते हैं कि मोक्ष दिला दे और गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता इसलिए भारत में तो कहा जाता है कि आप अपना गुरु जरूर बनाएं क्योंकि मृत्यु के बाद गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है या गुरु ही एक ऐसा इंसान है जो हमें भगवान से मिलाता है गुरु के गुरु ही हमें दिशा दिखाता है गुरु के बिना दिशा विहीन रहते हैं हम और आगे कभी नहीं बढ़ पाते